हमर राजे पेहचान मे मैथिलि भाषा के महत्वपूर्ण भूमिका छै आओर एकर वजह से हमर राज्य के पहचान मिलल है